आथिखालाव जों गोबां रोखोमनि एपफोरखौ जोंनि मबाइल लेपटप कम्पिटार डेस्कटप स्मार्टफनफ्राव जों बाहायनाय नुबोदों बेफोरनि गेजेराव गोबांफ्रा मोजां गोबांफ्रा जोंनि थाखै खहाबो दं जायखौफोर जोङो मा बुङो जोंनि बेखथिगथ' न'खर समाज बेफोरो जोंनि थाखाय खहा लाबोयो नाथाय बांसिन एपफोरा जोङो मानसिफोरनि गेजेराव मिथिजानाय बाहाय जानाया फेसबुक इउटुब टिकटक बेबायदिजों फिसा फिसा स्क्रिनफ्रावहाय दिहुननानै रिलफोर बानायनाय बेबायदिजोंहाय जोङो जोंनि एपफोरखौहाय गोबां मानसिफोरखौ जोङो बाहायनाय जोङो नुबोयो नाथाय बेबायदि दानि स्मार्टफनफोरनि माखासे मोजां खाबु आरो गाज्रि खाबुफ्रा जोंनि नोजोराव खोख्लैनानै दं जाय नोजोरफ्रा माब्लाबा जोंखौ अलखदाव जोंखौ खोख्लैदों मालाबा जोंखौ मोजाङावबो लाबोदों बिसेस जोंनि थाखाय मोजां होनना बुङोब्ला जोंनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायाव जोङो जेखौ जोङो बायनानै मोना बेबायदि लेखा बिजाबफोरखौ जोङो एप डाउनल'ड खालामनायनि गेजेरजों जोङो स्मार्ट मबाइलफ्राव जोङो मोननो हायो गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो इसेल' बेसेनावनो जों गारनानै जोङो जोंनि बिजाबफोरखौ जों फरायनो जों हायो एच एस फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जोंनि मोन्थिनाय इन्फर्मेसनखौ गुबुन सुबुंनो थाखाय थाब थाब बारहोनो हानाय मोनसे मोजां राहा जोंनो होयो बेफोरो जोंनि थाखाय मोजां नाथाय बेफोरनि गेजेराव जिहेथु मोजां जेराव दं बेयाव गाज्रियाबो थायोखाय जों बेफोरखौ जों माब्रै सोलायगोन दिनै आथिखालाव जोंं गोबां रोखोमनि जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ देरबोनाय लाइमोनफोरखौ जों नुबोदों गोबां रोखोमनि जोंनि स्मार्ट मबाइलफोरखौ फनफोरखौहाय जोङो मोजाङै जों बाहायनाय नुबोवा जायखौ जोङो लाजिथाव बुंथावजायि माखासे नायनायफोरखौ नायनानै खोनानायफोरखौ खोनासंनानै नुनायफोरखौ नुनायनि फावफोरखौ नुनायनि गेजेरजों मानसिफ्रा दिनै आन्दायनाय अबस्था जों गोबां नुयो बेफोर जोंनि समाजनि थाखाय मोजां नङा आरो बे जोंनि उन समाज बेखथिगथ' जिबनाव गाव गावनि न'खर बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि मोनसे थासारियाव लाङो दा बेखायनो जों बेफोरनिफ्राय जों साबदान जानो गोनां जों गासैयावबो जों मोजांजोब जों बुंनो हाया जिहेथु जों मोजांखौ लानानै जोङो दावगानांगौ दं बेफोरबायदि जों खाबुखौ लानानै मोजांनि खाबुखौ लानानै जोङो जोङो जोंनि जे मोननाय दङ स्मार्टफनफोरखौ जोङो मोजाङै जोङो बाहायोब्ला बि जोंनि थाखाय मोजां जागोन नाथाय बेखौ जोङो गाज्रिनि थाखाय जुदि बाहायोब्ला बियो जोंनि समाज बेखथिगथ' जिबनाव जोबस्रांनाय अबस्था मोनसे बेलेबेजे गोनां आयेननि गेजेरजोंबो जोङो आइनावबो जोङो गोग्लैनो गोनां जागोन